शहरों में पलायन के बावजूद हम गाँव में रहना इसलिए पसंद करते हैं कि क्योंकि गाँव का वातावरण शहरों के मुकाबले बहुत अच्छा होता है गाँव में हरयाली होती है बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं झरने होते हैं झीलें होती हैं और गाँव में अपने जैसा फील होता है शहर में यह होता है कि शहर में बहुत सारे भीड़ भक्कड़ प्रदूष ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं बहुत ही प्रॉब्लम होती है और गाँव में हमें सारी सुविधा भी होती है और हमें गाँव का वातावरण भी बहुत अच्छा लगता है